हलो जी सर कहा कहाँ से बोल रहे हो आप हरदा से हरदा में किस जगह से सर क्या नाम है आपका जी जी सर तो हमने तो ठीक कर के गए थे सही से पूरा सर ये आपकी गलती होगी देखो सर मैं आ तो जाऊंगा बाकी अभी नहीं आ पाऊँगा सर मैं अभी जरा दूसरी साइट पर हूँ मैं नहीं सर अभी तो नहीं आ सकता माफी चाहूँगा सर सर सर अब मैं आपको कैसे बताऊँ मैं अभी नहीं आ सकता सर मेरा दूसरी जगह काम चल रहा है सर हेल्पर तो अभी कोई भी नहीं है अभी सब छुट्टी पर है गए जी सर फिर मैं व्यवस्था करता हूँ उसके बाद भेजता हूँ टाइम सर अभी दो तीन घंटे बाद आ जाएगा तो सर फिर देखता हूँ मैं सर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और करता हूँ ठीक सर धन्य